मैम बोल रही हैं आप जी जी मुझे सीमेंट चाहिए था मकान बनाने के लिए जी मैं गढ़ी से हूँ जी पहले आप नाम बताइए तो पहले सही

मुझे चाहिए बिरला व्हाइट बिरला जी जी हम तो बना रहे हैं एट बाई एट का बहुत हाँ जी बहुत बड़े बना रहे हैं एरिया वैसे हमारे मकान का हमारा मकान बहुत बड़ा बन रहा है मतलब हमको सीमेंट ज़्यादा चाहिए जी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं जी नहीं वैसा वाला नहीं है जी हमें तो ढ़ाई सौ बोरी चाहिए थी प्राइज़ कितना लगाया

जी तो

मैम उससे कम नहीं हो पाएगा इसकी प्राइज़ जो है

मैम अगर न तीन सौ होगा तो ही खरीदेंगे हम लोग ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तीन सौ दस रुपये में नहीं होता मैम मैम तीन सौ ही हो पाएगा क्योंकि हम लोग बहुत सारा खरीद रहे हैं ना इकट्ठे खरीद रहे हैं तो इतना तो कम कर ही सकते हैं आप मैम लेकिन तीन सौ होगा तो ही खरीदेंगे न हम लोग तो ठीक है कोई बात नहीं

जी जी